اردو ٹھئیٹر کی کئی روایتیں شکلیں ہیں جو آج بھی معاشرتی مسائل اور ثقافتی موضوعات کی عکاسی کر رہی ہیں ان میں سے چند اہم شکلیں نوٹنکی مشاعرہ داستان گوئی اور فلمی طرز کا تھئیٹر شامل ہے یہ روایتی فنون آج بھی عوام میں مقبول ہیں اور مختلب مسائل پر روشنی ڈالنے کا اہم ذریعہ بن رہے ہیں نوٹنکی نوٹنکی شمالی ہندوستان میں ایک مقبول عوامی ٹھئیٹر کی شکلیں رہی ہیں جس میں گانے مکالمے اور رقس کے ذریعے کہانیاں پیش کی جاتی ہیں نوٹںکی میں اکثر معاشرتی مسائل جیسے غربت سماجی ناانصافی طبقاتی فرق عورتوں کے حقوق کو موضوع بنایا جاتا ہے حالیہ برسوں میں نوٹنکی کی جدید شکلوں میں ان مسائل کو نئے تناظر میں پیش کیا ہے تاکہ آج کے نوجوان نسل تک ان کہانیوں کو پہنچایا جا سکے مشاعرہ مشاعرہ اردو شاعری کی محفل ہوتی ہے جہاں شعراء اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں یہ ادبی محفلیں آج بھی معاشرتی اور سیاسی مسائل کی عکاسی کرتی ہیں خاص طور پر سماجی ناانصافی مذہبی ہم آہنگی اور انسانی حقوق پر زور دیا جاتا ہے مشاعروں میں طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کے ذریعے بھی معاشرتی تضادات کو اجاغر کیا جاتا ہے داستان گوئی یہ اردو ادب کی قدیم شکلیں ہیں جہاں ایک شخص داستاں سناتا ہے حالیہ برسوں میں داستان گوئی نے پھر سے مقبولیت حاصل کی ہے اور جدید مسائل جیسے جنسیت صنفی مساوات مذہبی ہم آہنگی کو روایات کہانیوں میں ضم کر کے پیش کیا جا رہا ہے فلمی طرز کا تھیٹر اردو فلمی طرز کے ڈرامے اور تھیٹر بھی آج کے معاشرتی مسائل کی عکاسی کرتے ہیں معاشرتی موضوعات جیسے کرپشن طبقاتی تفریق اور تعلیم کی کمی کو ڈراموں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے یہ روایتی فنون اور تھیٹر آج کے ہمعصر معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ نہ صرف لوگوں کو تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ معاشرتی شعور بھی بیدار کرتے ہیں